आ तुमी पंकज फुलवालें उलयतां न्ही आ म्हाका न्ही फुलां जाय आशिल्ली आमची पुजा आशिल्ली आ दोन दिसांंनी पुजा आसा आमकां फुलां तुमचे कडेन कसलें डिफरंट डिफरंट फूल बिन आसा हय आनी आ ओके म्हाका न्ही एक तीस गुलाब जाय आशिल्लें हय तांबडें तशें डिफरंट कलराचे आसा न्ही आ म्हाका दोनीच्या कलराचे एक पंदरा पंदरा करून जाय आशिल्लें हय आ आनी हय एक आनी दोन दिसांनी आमची पुजा सो फाल्यां बीन हय आनी एक

हय हळदुवी जाय आशिल्ली म्हाका पंदराशें मिटर आ जाल्यार शेवतीं दोन मिटर जाय हय दोन मिटर शेवतीं हय तीस गुलाब हय हय आनी तुमी ओर्डर बिन घेतात अशें हय हय डेकोरेशन करपाक जाय आ डेकोरेशनाक घेता न्ही तुमी हय तुमी मागीर तुमचें वळख म्हणटा न्ही तर तुका सवाय भितर पडटले तर तें हय हय जाल्यार जाल्यार आमी फाल्यां थंय मेळ्या हांव थंयच्यानच येवन फुलां पिकअप करपाक येतलो पळय तेन्ना मागीर उलोवपाक जाता न्ही तेजे कडेन हय डेकोरेशनाक हय हय डेकोरेशनाक म्हाका मागीर जाय सद्या परवां पुजा आसा म्हणटा न्ही फाल्यां हांव ती फुलां कलेक्ट करपाक वयतां हय आनी हे आसा तुज कडेन मोगरी आसा हय हय ती बिन जाय आशिल्ली हय हय ती इतली सायडिन काडून दवरतलो काय मागीर फाल्यां तुज कडेन मेळटलें आ आ फ्रेश आसतलें नू आ कळ्ळे हय तें आता बरें जाता फाल्यां सांजे मेळटा हांव आ बरें